हमार गाँव हमर गाँवमे एहन कोनो तरहके बिमारी नहि छै जे जे हम ई गाँव पीड़ित छै ई गाँव सभ बिमारी ई गाँव मे ने नहि हैजाके बिमारी छै नहि टी वी के नहि खाँसी पहिने बहुत जादा रहले रहै लेकिन आब बिलकुल भी नहि छै हमार गाँव बहुत ही स्वच्छ छै आओर हमार गाँवमे एक एक टीकाकरणके लिए बहुत जादा सुबिधा मिलल छै आँगनबाड़ी छै ई ओहिमे बहुत बढ़िऑंसँ ई टीकाकरण बच्चाके लिए होइ छै बहुत बढ़िऑंसँ आओर हमरा हमर जे ई गाँव छै जाहिमे ने कि ई जिला जे छै ई जिलामे ने पर्यावरणके पेड़ पौधाके लिए बहुत जादा देखभाल हम चाहै छी जे देखभाल हुअ डॉक्टर यानि स्वच्छता देखभाल हुअ तकर तकर बाद ई स्वच्छता बिशेषके लिअ कोनो बिमारीके मृत्युदर नहि छै हरचीज सुरक्षित छै हरचीजके लिए बहुत बढ़िआँमे मिलल छै आओर सरकारसँ हमरा ई ई जरूरी छै बात जे हमरा मुँहसँ कहै छियै जे हरचीज पर ध्यान देल जाइ लए कोनो भी डॉक्टरके लेल कोनो चीज भेल जाइ छै पर हमरा जोसभके लेल सर ओ मिले नइ पाबै छै सरकार